امی ابو فکر نہ کریں میں یہاں ہوں اور آپ کی ڈی جے لاکر اکاؤنٹ کو موبائل نمبر کو آسانی سے اپ ڈیٹ کرا دوں گا ڈی جی لاکر ایک محفوظ ایپ ہے اور میں آپ کی مدد کروں گا تاکہ آپ کا نیا نمبر اس میں محفوظ ہو جائے اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے اپنا فون دے دیں میں خود ایپ کھول کر نمبر تبدیل کر دوں گا میں آپ کو ہر قدم پر بتاؤں گا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے معلومات ہمیشہ محفوظ رہے گی اور میں صرف وہی کام کروں گا جو آپ کی اجازت سے ہوگا کیا میں آپ کو فون لے کر ابھی عمل شروع کر دوں آپ نے فکر فکر رہیں میں آپ کے ساتھ ہوں